हाँ हाल ही में मेरे घर मे एक सादी समारोह था जिसमें पानी की समस्या को लेकर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा मैंने जाना की पानी की अव्यवस्था को लेकर हम कितने सुरक्षित रहते हैं हम चाहते है की हमारे घर में कोई बड़ा समारोह हो तो वहाँ सबसे सबसे पहले सुविधा अगर हो तो वह पानी की हो क्योंकि व्यक्ति सबसे पहले पानी को ही पसंद करता हैं क्यों क्योंकि पानी सबसे पहले मात्रा में हमको चाहिए होता है इसलिए पानी जैसी जो समस्या हमारे जीवन में बनी रहती है उसको हमें हटा देना चाहिए और हमें पानी की समस्याओं को समाधान करना चाहिए इसी प्रकार हम बड़ी मात्रा में कैम्परों की व्यवस्था रखते है और साथ ही साथ एक टैंकर की व्यवस्था भी रखते हैं जिस प्रकार हमें पानी की समस्या का सामना न करना पड़े हमारे जो परिजन आए हुए हैं उन्हें पनि पानी का सामना न करना पड़े पानी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि पानी हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है इसलिए शादी जैसे बड़े समारोह में पानी की व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहिए पानी की असुविधा न हो किसी प्रकार की कोई भी परिजनों को असुविधा न हो